कढ़ी चांवर सिंगरियूं फूल पताशा पटाटा ॾही कोकी घारन जी कढ़ी पकोड़नि जी कढ़ी स्वांजरे जे गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जा कोफता स्वांजरे जो रायतो स्वांजरे जी टिकियूं दालि पकवान भुगा चांवर भुगी भाॼी साई भाॼी पुलाव सइयूं पटाटा बीह बसर भिंडियूं बसर बसर पटाटा पटाटनि जो फुल्को लौकी तुरियू दालि पातो फुल्को फुल्को आलू टुक